हलो मेम पूजा कुमारी बोल रही हूँ मैं नमस्ते मेम सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप मुझे सब्जी चाहिए मेम एक किलो गाजर कितने रुपए किलो है मेम सही मिलेंगे फ्रेस एकदम साफ कोई दाग तो नहीं मिलेगा मेम अस्सी रुपये किलो तो ज़्यादा हो गई और आलू मेम मेम सही मिलेंगे आलू कोई दाग तो नहीं लगेगा उनमें टमाटर मेम कितने रुपए किलो मैम टमाटर तो ज़्यादा हैं एक एक किलो मेम हाँ मेम प्रत्येक चीज़ साफ होनी चाहिए मेम ऑनलाइन करूँगी मैं हाँ जी मेम मेम आपको पेमेंट ऑनलाइन कर दूँगी मैं खानी आप आप घर घर पर आ जाना नहीं मेम नहीं मेम ये तीन ही चीज चाहिए मेम आप नहीं दे सकते क्या किसी को भी भेज देना मेम ठीक है मेम कितना चार्ज लगेगा इसका ठीक है मेम